हमारे करौली ज़िले में परिवहन के संसाधन बहुत हैं यहाँ पर सड़क भी निर्माण अच्छी हो रही हैं और वे सड़क पर चलने वाले परिवहन जैसे बस जीप मोटरसाइकिल आदि की काफ़ी व्यवस्था है और हमारे यहाँ रेल की भी काफ़ी विशेषताएँ हैं और काफ़ी रेलें चल रहीं हैं यहाँ पर हमारी परिवहन द्वारा ज़िले में और हमारे करौली ज़िले में हवाई अड्डा तो सार्वजनिक परिवहन है ही नहीं है और एक आम आदमी के रूप में विकल्प भी काफ़ी किफ़ायती रखते हैं वहाँ पर चुनौतियाँ का भी बड़ी ज़ोर से जोड़ी भी जाती हैं